کھیلوں کو بلند کرنے والا بنیادی وجہ لوگوں کا جذبہ اور دلچسپی ہے جب افراد جوش و خروش سے کھیلوں میں مشغول ہوتے ہیں اپنی پسندیدہ ٹیموں یا کھلاڑیوں کی حمایت کرتے ہیں اور متعلقہ سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں تو یہ کسی کمیونٹی یا معاشرے میں کھیلوں کی مجموعی مقبولیت اور اہمیت میں حصہ ڈالتا ہے